सैलीव्रेट वडे

पैह्ले जियां स्कूल पढ़दे हा जदूं में ते वडे अस इ'यां नार्मल बनांदे हे अपना जियां स्कूल गे निक्के निक्के होंदे हे अगर टैन्थ धोड़ी मन्नी लैओ स्कूल जंदे हे ते बर्थडे सैलीव्रेशन इ'यां होंदा कि टॉफियां दा पैकट लेई जाना इक दो अपनी क्लास च बंडना फ्ही टीचर गी बंडना ते टॉफिया टीचर गी बंडियै स्कूल बंडियां क्लास दे बच्चें गी बंडियां अपने बैस्ट फ्रैंड गी ज्यादा टाफियां देनियां एह् होंदा साढ़ा दसमीं धोड़ी दा एह् बडे सैलीव्रेशन फ्ही जेल्लै अस पुज्जे ग्याह्रमीं बाहा्रमीं ते उत्थें आई असें बडे सैलीव्रेशन इयां गै कीता दोस्तें कन्नै गे घूमने फिरने गी जां कुसै रैस्ट्रोरेंट गे मोमो शोमोस खाद्धे हाटडाग बर्गर पिज्जा जां किश बी खाद्धा पीता इंजोऐ कीता पूरा दिन घूमे फिरे गल्लांबाता कीतियां अपने मजे कन्नै ते फ्ही जेल्लै अस पुज्जे कालेज कालेज़ रेह् अस होस्टल ते उत्थें बडे इ'यां मनांदे भाई जियां कुसै दा बडे ऐ पैह्ले ते उ'नें अस बन्दे गी करना पूरा गिल्ला गिल्ला गुल्ला करियै मतलब फेरनी कुट्ट मारदे ओह् बन्दे गी बड़ा निग्गर मारना अद्धें घैंटे धोड़ी कुट्टदे रौह्ना बन्दे गी मारी मारियै पूरा लाल करी उड़ना फ्ही उनें बन्दे गी पानी डोह्लना बाह्र ते पूरे बाह्र उनें घसीटना उस बन्दे गी शैल करियै घसीटना घसुटना उसी ते फ्ही उ'नें खलाना केक कटाना बन्दे कोलां कटाया जेल्लू केक केक कट्टियै फ्ही उसी केक मलना नुआढ़े पूरे शरीर गी केक मलना मुहें गी केक मलना बन्दा फ्ही नुआलने गी भेजना फ्ही बन्दे ने जाना बाशरुम न्हौना श्हौना अपना शैल फ्रैश फ्रुश होई औना जियां बन्दा फ्रैश फ्रुश होइयै आया शैम्पू लेइयै उसी फ्ही भरी उड़ना पूरा बन्दा फ्ही न्हौना पौंदा फ्ही कपड़े कुपड़े लाइयै औंदा हा फ्ही दुए दिन जाना खाना पीना पार्टी करनी दोस्तें कन्नै घूमने गे उत्थे पार्टी पुर्टी कीती खाद्धा पीता निग्गर ऐ ऐश कीती एह् होई गे कालेज धोड़ी फ्ही कालेज दे बाद आई गेआ ते फ्ही बडे इयां नार्मल डे होंदा एह् स्हाब दा बडे निकलदा ते ब्याह् ब्यूह् च ब्याह् बिच्च पैह्ले मैंह्दी फंक्शन होई गे गीत होई गे फ्ही बरात लंच बड़े सारे फंक्शन होंदे ते गीत गुत गी सारे रिश्तेदार किट्ठे होंदे गीत गांदे कदें मासियां गादियां कदें बुआं गादियां कदें ननेहाल आह्ली साइड आह्ले गीत गांदे एह् सारें इक घर गीत गांदे जां कुड़ियां आह्ले घर जां मुड़े आह्ले घर ते फ्ही होई गेआ मैंह्दी फंक्शन मुड़े आह्ले होंदे जेह्ड़े ओह् कुड़ी दे घर मैंह्दी लेई जंदे उं'दे जेह्ड़े रिलेटिव बी जंदे उंदे कन्नै अंगेजमेंट होंदी जियां अंगेजमेंट गी जंदैे इक दुए गी रिंग ऐक्सचेंज करदे डब्बे डूब्बे बंडदे रिश्तेदार घरै आह्ले ते जेह्ड़े कन्नै गेदे होंदे उ'नेंगी कार्ड दिंदे ओह्दे बिच्च पैसे होंदे कन्नै गै डब्बे दिंदे ओह् फ्ही बराती जंदे शामी सारे सैट्ट होंदे पैग पुग लाए दे होंदे अपने नच्चदे नुच्चदे नच्चदे नच्चदे बरात लेंदे फ्ही बरात फ्ही रातीं ब्याह् पढ़ोंदा दूआ दिन मुड़े आह्ले दे घर फंक्शन होंदा लैंच दा ते साढ़े ग्राऽ म्हल्लें आह्ले कन्नै रिश्तेदार जेह्ड़े होंदे ओह् बी आंदे ते उत्थें मज़े करदे खंदे पींदे पुआड़ा शुआड़ा दिंदे अस बी चलो पुआड़ा शुआड़ा देई उड़े फिर इक जागतै आह्ले जंदे कुड़ी आह्लें दे घर फेरा पाने फ्ही ओह् जंदे उत्थें उंदे घर रुट्टी पानी खाइयै आंदे शामी बेल्लै बस इयां गै होंदा ब्याह् ब्यू इंजाए